मेरे क्षेत्र के विधायक का नाम राकेश सिंह है वह बी जे पी पार्टी से हैं जब मैंने उनसे बात की थी तो मुझे उनका स्वभाव बहुत सरल लगा था उन्होंने हमारे वोर्ड के लिए कई सारी सड़के सुधरवाई हैं और सभी जनता की हर विषय से सहायता करते हैं हम सभी लोग उनके काम से बहुत खुश हैं